اتّر پردیش اتّر پردیش دہی میں بڑے خبر رسائیں سوشل میڈیا مان کے چلیے موبائل اور اِسی طرح سے اخباروں کا نظام بڑا اچھا ہے اِسی طرح سے ٹی بی کا نظام ہے کہ سماچار وغیرہ سُنتے ہیں اور آج کل دیہاتی حلقوں میں موبائل بہت اچھا اپنا سا وہ کر رہا ہے جس سے جو ہے کیا نام ہے اِشارہ پرنٹ براڈ کاسٹ جس کو کہتے ہیں مطلب پرنٹ کی طور پر یعنی اخباری شکل میں جو ہوتا ہے اُسی طرح سے آن لائن کی طرف میں آن لائن کی طرح ہوتا ہے اور شوسل میڈیا کی طرف ہوتا ہے